ہلو گڈ آفٹر نون جی میں حبان کا فادر بول رہا ہوں جی جی جی جی جی سر جی میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں اپنے طور پر جو ہے میں خود اُسے وقت دے رہا ہوں میں نے خود اِس بات کو محسوس کیا تھا کہ جو ہے پچھلے کئی دنوں سے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ کتابیں لے کر بیٹھتا ہے تو دیکھ رہا ہوں کہ وہ پڑھتا ہے تو صحیح سے پڑھ نہیں پا رہا ہے اور بات کو سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا تو میں نے بطور خاص جو ہے وقت نکال کر کے اُس پہ توجہ دی تھیں اور مجھے تھا کہ مجھے اُمید تھی ایسی کہ ایسا رپورٹ جو کارڈ تیار ہوگا اسکول میں تو کچھ ایسا ہی ہوگا نگیٹو ہوگا خیر آپ نے بہت اچھا کیا مجھے بتایا آ بہت شُکریہ آپ کا اور ہم مزید جو ہے اب جو ہے اِس کی طرف توجہ دیں گے اور خود بھی اور گھر میں اپنی وائف سے بھی اہلیہ محترمہ سے کہوں گا کہ جو ہے بطور خاص توجہ دیں جی جی آپ کی بات بالکل دُرست ہے بالکل آپ دُرست بات کہہ رہے ہیں اِس کا خود مجھے شدید احساس ہے اور میرا خود میں اِس بات کا قائل ہوں کہ اسکول میں ٹیچر سے زیادہ ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے پیرنٹس کی ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے دیکھیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں کیا اُن کو سمجھ میں آیا کیا نہیں کیونکہ اصل جو ہے پریپریشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور تیاری ہوتی گھر ہی کے اندر ہوتی ہے اور پیرینٹس کو کرا کر بھیجنا چاہیے جی آپ نے بتایا بہت شُکریہ اب ہم ہم اِس بات کو ذہن میں رکھیں گے اور ہم اپنے طور پر جو ہے اُس کو احساس کرائے بغیر اِس بات کا کہ تمہاری جو ہے رپورٹ کارڈ منفی ہے نگیٹو ہے اِس کا احساس کرائے بغیر ہم جو ہے اپنی طور پر مزید جو ہے کوشش کریں گے مزید توجہ دیں گے اور کوشش کریں گے اگلا نتیجہ جو ہے وہ اِس سے کہیں بہتر ہو بہت شُکریہ تھینک یو تھینک یو تھینک یو سر